औ मा खबर सार दे दे दे दे आंथ' दत'मा औ मोननो नायो आङो पुरा नोंनि आं बेराद गिदिर फेन

दा आङो थारमाने नोंनि बे सेनेमा गानाय बा कालचारआव नोंनि ओंखारनायखौ आं बिराद मोजां मोनो माबायो आरोखि दा बे हिसाबै फन खालामनाय जादोंमोन आं

दा दा बेनि सायाव नोंथांनि बे आलादा देभलाफआ मा मा सेनेमा दिहुनबाय थादों बा मादों बिखौ इसे लुबैदां नायनो नाजाबावदो गोदान गोदान आरो सार दासिमावहाय औ औ औ औ नोंनि सावथुनखौ बहुद नायोथ' बे नायनायनि सायाव आङो मोजां मोननानै नोंथांनि बे माबाखौ कालचार लेभेलनि सिनेमा बे माबाखौ आङो गोदान गोदान आरो लुबैबावदों आरो नायनो

आं नोंनि थाखाय नोंनि सावथुनखौ नायना बिराद गिदिर फेन नोंनि थाखाय सार

आरोबाव मा बिदिनो आरोखि सार नों इसे आरो गोदानै गोदानै आरो दिहुननो नाजाबाव बे आरोखि औ औ औ औ औ औ दे हेफाजाब होगोन सार औ औ हेफाजाब होगोन नों औ औ औ होनबा बिदि जासै सोंनांगौथ' इसेबां गैला आरो सार बेनो आरोखि आंना आं लुबैनाया जेरै आं दा बुंहरदों बेनो आरोखि

लुबैयो बाहा बाहागो लाफानो लुबैयो लुबैयो लुबैयो दे

जागोन जागोन सार दे जागोन दे दे जागोन जागोन सार दे जागोन होनबा बिदिनो जाबाय ना सार दे थेंकिउ थेंकिउ थेंकिउ